हैलो हां जी आ हो आ हो हां जी ह्म् असें पैह्लें दिक्खने पौना घर आह्न्नियै कि'न्ना मतलब कि'न्नी चुन्नी बगैरा गलांदे सजावट गेट बगैरा करदे न पर ऐ दिक्खना पौना घर आह्न्निये कि'न्ना फ्ही ओह्दा अ

हां तुस चुन्नियां छुन्नियां लांदे अस गेट बगैरा सजावट करनी फ्ही तुस दिक्खी लैओ अपने स्हाबै दा फिर तुस असेंगी सनाएओ कि कि'न्ना मतलब ठीक ऐ एह् फ्ही अस उ'न्ने पैसे तुसेंगी सनागे हां

हां पढ़वाल मतलब ऐ कि'न्ना गै घर बगैरा मतलब कि'न्नी जगहा अच्छा अच्छा आपे दिक्खी दिक्खी लैगे आह्न्नियै